हलो केरु साईं हा साईं राम राम हा मां देवीदास तुलसाणी पियो ॻाल्हायां किरन लाइन मां साईं ॿियो सुखु मुंहिंजी न्याणीअ जो मङणो थियण वारो आहे त कुझु खपंदा माना ॻह त चार चूड़ियूं खपंदियूं ऐं हिकु नेकलेस ऐं ॿ झुमिका ऐं टे मुंडियूं चार मुंडियूं ऐं अघु त वाजिबु लॻाईंदव न घणे तोलो थो हलायो घणे तोलो था हलायो ॿाहतरि हज़ार ॾिसिजो जेको वाजिबु हुजे वठिजो त हाणे मुंहिंजो जो निवेदन इहो हो त तव्हां पंहिंजो हुनमां वट्सअप कयो हा न कुझु डिज़ाइनियूं हा ॻह जेके ॿुधायामांव चार नमूना त तंहिं मां नेकलेस ॿुधायामांव ऐं झुमिका ऐं ॿियो मां तव्हांखे चूड़ियूं ॿुधायूं ऐं मूं मूं मुंडियूं ॿुधायूं हिननि जो तव्हां चार चार चूड़ियूं चार मुंडियूं ऐं ॿ झुमिका हा इहे तव्हां सेंपलनि सेंपलनि जा फ फ फोटो वाट्सअप कयो हा न हिन नम्बर ते फोटू वाट्सअप करण सां फोटू वाट्सअप करण सां थोरी सुविधा थिए हा न हिते पसंदि कनि हा पोइ सिधो अचनि हा तव्हां वटि ख़रीदु कनि हा

चङो चलो ठीकु आहे हा मां मुंहिंजी छोकिरी ऐं मुंजी घरवारी ॿई अचनि था तव्हां ॾे ॿुधाईंदव मां देवीदास तुलसाणी जे घरां आई आहियां तां हुननि खे जेकी सुठी माना डिजाइन वारा हुजनि उओ ॾेखारिजोनि न जेको पसंदि कनि जेको बिल ठहिनि तव्हां बिल ॾिजोनि त तव्हांखे मां हा पेमेंट पेमेंट में त प्रोब्लम न थींदी कोई ओॾीमहिल चओ ओॾीमहिल मिली वेंदी तव्हांखे हा बाक़ी रेट में थोरो जेको वाजिबु हुजे घटि कजो हा हा फेट वेट वधीक न हुजे फेट वेट वधीक न हुजे

हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ओके ओके बस इहो अधि कलाक में तव्हांजी दुकान ते पहुची वेंदा अधि कलाक में हा हा हा ठाहे रखो बसि अची करे पसंदि कनि हा छाहे मङणे जो टाइम अची थियो आहे सेठियूं अची वेंदा कलाक ॾेढ में असां वटि हा ओके धन्य ओके धन्यवाद ओके जय झूलेलाल